आङो गामि ओनसोलावनो बयनिफ्राय साबसिन मोजां मोनो टाउनाव गोबां बेबायदि थाखा फैसा गोनांब्लासो बि टाउनाव थानो हायो गोबां खरसा बांसिन खरस जायो जों गामियाव थानानै जों गामिनि बायदियै जों सोलिनानै गामियावहाय गोबां खरसा खम बिबाङै जोङो थानो हायो मानोना जोङो गोबां गोथां बुस्थु फोरखौहाय जोङो गामियावहाय मोनजायो आरो टाउन ओनसोलाव गोबां बिबायदि हाया खम बिबांनिखाय मावनानै जानो थाखाय बेव हाया दा जोङो गामियाव थायोब्ला मैगंफोरखौ आरो थानानै जों मावनानै जानो हायो बिनि थाखायनो आं गामियावनो बयनिफ्राय साबसिन होननानै सानो आरो गामि ओनसोलाव गावनि हा थानायावनो हानि हायाव बिफां लाइफां आरो बेबिनो गय बागान बायदिसिना बेबायदि गायनानैबो जोङो गोबां थाखा आरजिनो हायो दा बिनि थाखायनो गामियाव थायोब्ला थाखा फैसाफोरखौबो जोङो बेबायदि मावनानै बुथुमनो हायो बेनि थाखायनो गामि ओनसोलाव बयनिफ्राय साबसिन आरो टाउनाव जुदि थायोब्ला टाउनाव गोबां रोखोमै बेबायदिनो बायनानै जाजोबनांगौ बिनिखायनो बे टाउनावहाय गोबां खरस दङ बिनिखायनो जोङो गामियाव थायोब्ला खम खरसैनो जों मावनानै जानो हायो